हलो हलो रोहिनी कशें आसा हांव बरो आसा आनी कॉंग्रेचुलेशन्स आं हेलो आगो तुजे चेड्या खातीर बरे मार्क्स स्कोर केल्या मगो तेणें तेंथाक हां थेंक यू थेंक यू आनी आतां फुडें कसो प्लेन गो तुमचो खंय चिंतलां कॉचिंगाचें तुवें

आं आं हय तेंच गो हाली कितल्यो फोंड्यांत म्हूण कितल्यो वाडल्यो नू कॉचिंग इन्स्टिट्यूट हांवें बिश्टें आतां पळोवया म्हटलें गुगलार मारलें हांवें कॉचिंग क्लासीस इन फोंडा आवय कितलें लिस्ट आयलें गो म्हाका हांव तें लिस्टूच पळोवन सारको कनफ्यूज जालों खंय म्हणून घालपाचें म्हाका कांयच सजमना आतां तुवें जी नांव आतां म्हटलेली पय एक ती कॉचिंग आसा ताचो कितें रिजल्ट बरो आसा तर आं तेंच्या फाटल्यान कळ्ळें कळ्ळें कळ्ळें हय लक्ष दिवंक जायना हय आतां खूब वाडल्या न्हू सामकी हय आनी जितलीं भुरगीं वाडल्यां तितले आतां कॉचिंग क्लासीसूय सगळ्याक वाडल्यात भुरगींय चड जालां आनी तें ट्रॅंडूच जावन पडला कसो सारको कॉचिंग लोक कॉलेजीक वचना म्हटल्यार तितले कॉचिंगाक वतात आतां हां हय हय ते बीन हय आनी आतां त्यो जितल्यो आतां जाल्यात न्हू फोंड्यांत चड खंयच्यो आसा तुका कितें आयडिया बीन आसा म्हणजे अश्यो निटा खातीर चड आसात काय जे इ इ खातीर बीन तश्यो चड आसात एक्जामी खातीर कॉचिंग

हय ते खूब वाडले न्हू इनस्टिट्यूशन्स म्हणून आतां तें तशें जालां सारकें सगळे आपली पबलिसीटीच करपाक ते बॉर्डाचेर थंय घालता आतां खरें कितें तेंचो हय आतां खरें सारकें आमकां ते रेजिस्टर तेंचो घेवनूच कळटलें बाबा तेच्या इनस्टिटियूटान कितले लोक आसात आनी कशें जालां तें

हय सारकें हय सारकें तुजें हय हांव पळयतां म्हाका ह्या विकान फ्री टायम गावलो जाल्यार आनी तूं समज पयलीं वचून खंय इन्फोर्मेशन काडलें जाल्यार म्हाका तितलें मातशें कळय तूं कळ्ळें चल तर आं बरें करून रोहिनी हां बरें बाय